टेक्नोलॉजी हमरा सबके पहिने देखियौ जे कलम दवात सऽ लिखै छलहुॅं तकर बाद जे छै से फोंटेन पेन से चललै तकर बाद लीड पेन से चललै आ अखुनका बच्चा जे छथि से कलम सऽ लिखै छथि तऽ अहिना जे छै से धीरे धीरे जे छै से बिकास भेलैया एकर बाद कंप्यूटर मोबाइल एखन जे अयलै अखुनका टेक्नोलॉजी छै से एतेक बिकास कऽ गेल यऽ जे हमसब करची कलम के छील कऽ ओकरा कलम बनबै छलहुॅं हँ इंक घोरय छलहुॅं हँ दवात मे गरम पानि कऽ कऽ तकर बाद ओ मखा मखा मखा मखा लिखै छलौं हँ जाहिमे समय किछु बेसी बर्बाद होइ छलैया एखुनका बच्चा रेडीमेडे कलम मंगबै छथि आ लिखै मे सुविधा होइ छनि तकर बावजूदो जे छै से एखुनका बच्चा पिछड़ल छथि पहिनुका लोक सऽ हमरा सबके कलमे बनबै मे एक दिन कलम बनबै छलहुॅं हँ पांच टा बना कऽ रखै छलहुॅं हँ ओकरा एक अक्षर लिखै एकबेर लिखै काल मे एक टा एकबेर इंक दवात मे डूबाबऽ पड़ै छलए हँ तकर बाद लिखै छलहुॅं कखनो बोरा पर उझला जाइ छलए इंक तऽ माए बापक डाँट खाइ छलहुॅं हँ एखुनका बच्चा मोबाइल सऽ पढैया कंप्यूटर सऽ पढैया रेडीमेड कलम अबै छै महंगा महंगा कलम अबैत छै तऽ तखुनका टेक्नोलॉजी एखुनका टेक्नोलॉजी मे आकाश जमीन कऽ अन्तर छै